गोंयकार म्हणलें की गोंयकाराच्या ताटांत शीत नुस्त्या हुमण चरचरीत भाजिल्लें नुस्तें दाका कडी सोला कडी एक वा दोन प्रकारांची भाजी लोणचें पापड हें आसताच ती मागीर दनपारचें जेवण आसूं वा रातचें जेवण आसूं गोंयकार म्हणलें की गोंयकाराक नुस्तें हें जायच आसता तो मागीर खंयचोय वार आसूं वा कितें आसूं आमच्या गोंयकाराच्या जेवणांत नुस्त्या हुमण वा नुस्त्या कडी जी म्हणटा तितून कसलेंय नुस्तें करून ती कडी करता सुंगटा जावं गोडा उदकाचीं सुगटां जावं दर्याचीं सुंगटा जावं भरिल्लो बांगडो जाल्यार गोंयचे लोक सामके चविश्टपणीन खाता दुसरें म्हणल्यार सणा सुधीच्या दिसांनी चवथ म्हणली जाल्यार पांच दीस चवथीच्या घरांत गोंयकाराच्या घरांत जल्लोश आसता त्या दिसा उकडीचें शीत दाळ वरण पापड भाजिल्लीं केळीं वांयगे उकडीचे मोदक भाजिल्ले मोदक पुरी गोडशें खतखतें आळूची भाजी चणयाची भाजी कसलीय तरेकवार पालया भाजी हे अशे करून पांच दीस आमी गोंयकार सामके जल्लोशपणीन आमचें जेवण करता चवथीच्या दुसरे दिसा आमी गौरी पुजनाच्या दिसा पातोळ्यो करता ज्यो चून आनी तांदळा पिटाचें मिश्रण करून ती तयार केल्ली आसता तयार करता मागीर तिसरे वा चवथे दिसा आमी गोड पदार्थ म्हणले की पुरणाची पोळी पुरणाची पोळी करता मागीर दिवाळेच्या दिसा लाडू मोदक चिवडा तरेकवार प्रकारचे चिवडा करता फोव गोड फोव तीकट फोव फोडणीचे फोव दुदांतले फोव अशे वेग वेगळ्या प्रकाराचे गोंय गोंयच्या संस्कृतेंत म्हणूं शकता हांव गोंयच्या संस्कृतेंत आमी अशे तरेकवार पदार्थ करता सादेपणीन जर म्हणलें जाल्यार शिवराकाचे दिसा आमी दाळ वरण चपाथी भाजी वा दाकाची कडी अळसाण्याचें तोंडाक उसळीचें तोंडाक चण्याचें तोंडाक अशें करून आमी वाडटा आनी जेन्ना उकळी तांदळाचे दीस येता वा उकळी तांदळाचें जेन्ना पीक जाता तेन्ना दर एक गोंयकार दर एक हिंदू वा क्रिस्तांव घरांत उकडी उकळिल्ल्या तांदळाची पेज ही आसताच आनी भरिल्लें तोर तेज्या बरोबर